हॅलो भाई हांव तुमच्या शॉपार येवपाक भायर सरलेलें आसा तुमी शॉप उकतें आसा तुमचें आसा हांव उशा दिलीप नायक उलयतां सिंदोलीम साकोडच्यान तुमची शोपार येवपा हांव भायर सरलेलें तुमच्या शॉपार साकून हांवें एकदां तोप हाडलेलो म्हाका तो बरो येयलो टिकाऊ असो तुमची क्वॉलिटी बरी आसा अशी दिसली म्हाका हांव आमची भावाचें लग्न आशिल्लें मागीर ताका म्हणलें एक बरें व्हडलें तोप दिवचो अशें म्हणून म्हाका दिसलें दिसलें म्हण हांव भायर सरलें तुमचे शॉपार येवपाक मागे फ्रेंड म्हणटालें आमी वास्को या गो ना वास्को कित्या आमचें मडगांव एक वळखी आसा तेंचे शॉपारू या आमी तेंची बरी क्वॉलिटी आसा अशी म्हण हांव तुमच्या शॉपार येवपाक भायर सरलां आसा न्ही तुमी ओपन शॉपू आं आसा आं येता तर हांव आनी एकदां तुमचें शॉपा वयल्यान एक तोप येल्लो हांयें बरो येयलो टिकाऊ सारको म्हणजे कांय जावना अशी थोडे शॉपांनी व्हरोत जाल्यार बीन हाडी जाल्यार बीन हें जाता रोखडे अशें हे वटेन बेंड पडटा कट पडटा तुमची तोपां अशीं कांय जावना बरी क्वॉलिटी अशी म्हाका दिसली की तुमची शॉपार साकून भावाक एक बरो एक व्हडलो तोप हाडचो अशें म्हणून दिसलें म्हणून हांव भायर सरलां म्हणलें तुमी आसा जाल्यार येता म्हणलें हांव येता हय म्हजे फ्रेंडाकय बीन सांगलेलें हांवें तुमचे शॉपार बरी अशीं आयदनां बरी आसा बरी क्वॉलिटीचीं तें म्हणपा लागलें आपूण मात्शें बिजी आसा गो तूं वोसोन यो पयलीं मागीर केन्ना या सांगता हांव तुका अशें म्हणपाक लागलें म्हणटा तें म्हणोन हांव एकठें येयलां तें मागीर येवं दीं म्हणलें केन्ना जाय तेन्ना व्हरों दीं म्हणलें तेका हय आतां लग्ना मातशें शिजन्न न्ही हय आयदनां जाय पडटा गिफ्ट दिवपाक कोण कोणाक अशें म्हणलें अमके कडेन वास मडगांव शॉप आसा बरीं मेळटा आयदनां अशें म्हणोन येता हांव भायर सरलां बरें तर देव बरें कर तुका